सुपौल जिला सुपौल जिला जे छै न बहुत बढ़िआँ जिला छै एहिमे घुमयके लेल बहुत एहन स्थान छै जेकि आदमीसभ बहुत आदमी आबयए घुमयलऽ देखय लेल पूजा करेबाक लेल मन्दिरमे जाहिमऽ कि भगवानोकऽ कपिलेश्वर मन्दिर यऽ बिष्णु मन्दिर यऽ हनुमान मन्दिर यऽ समय समय पर लोग अठजाम करबाबै यऽ मन्दिरमऽ हनुमान मन्दिरमऽ अठजाम होइ यऽ लोग बहुत जमा होय छै देखैत छै घुमैत छै आओर कपिलेश्वरो मन्दिर घुमयलऽ बहुत दूर दूरसँ आदमी आबैत छै सुपौल सहरसा मधेपुरा अपना जे छै से अलग अलग जिलासँ लोग आबैत छै सुपौल घुमयलऽ मन्दिर देखयलऽ खास कएके कपिलेश्वर मन्दिर आयल बिष्णु मन्दिर आयल हनुमान मन्दिर आयल एहिसभ मन्दिर पर आबैत छै लोग अपन अपन मनोकामना लएकऽ कोनो ककरो कोनो मनोकामना रहैत छै चाहे घुमयके लेल बहुत एहन बात रहैत छै जाहिके लिए केकरो मनोकामना पूरा भए गेल ओहो लऽ आबैत छै आदमी घुमयलऽ आ बहुत आदमी देखयो लए आबैत छै जे मन्दिर छै देख आबि भगवानके दर्शन कऽ लियै ईसभ चीजलऽ सुपौल जिलामऽ बहुत प्रसिद्ध छै ईसभ मन्दिर कपिलेश्वर मन्दिर बिष्णु मन्दिर हनुमान मन्दिर ईसभ प्रसिद्ध छै सुपौल जिलामऽ जेकि बहुत दूरसँ लोग आबयए एकरा देखयकऽ लेल